रेडियो टेलेवीज़न प्रिन्ट में जो हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है वो आसान तरीक़े में किया जाता है कि ऐसा भाषा का हिंदी भाषा यूज़ प्रयोग किया जाए जो लोग उसको देखते हैं क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पढे़ लिखे नहीं होते हैं जो कि नहीं बोल पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे इसी लिए रेडियो टेलेवीज़न और प्रिन्ट वाले में जो हिंदी भाषा का उपयोग किया तो वो आसान भाषा में किया जाता है जिससे कि लोग या जो देखने वाले या पढ़ने वाले हैं वो उनको आसानी से पढ़ सकें और उसका मतलब क्या है वो आसानी से जान सकें जिनको जानने में उनको भी कठिनाई नहीं होगी इसी लिए हिंदी इसमें इस भाषा का प्रयोग बहुत आसान तरीक़े से किया जाता